پہلے پریس جو تھا کوئلے کا تھا اس سے اپنا کپڑا پریس کرتا تھا لیکن میں سوچا کہ اس سے اچھا ہوگا کہ الیکٹرونک کا پریس لے لوں لیکن میں الیکٹرونک کا پریس تو لیا بہت اچھی طرح سے لیکن ہر وقت خراب رہتا ہے اس سے مجھے بہت برا لگا کیونکہ جب میں پریس لیا بہت خوش تھا جب میں پریس لے کر گھر آیا پھر آئرن کیا تو ایٹومیٹک پریس خراب ہو گیا اس کی وجہ سے مجھے وہ بہت برا لگا اس سے اچھا پہلے جو تھا کوئلہ کا پریس تھا اس سے یہ ہوتی تھی کہ اپنا آگ صحیح سے اس میں کر کے آئرن کر لیتے تھے اس سے کپڑا صحیح ہو جاتا تھا لیکن جب میں یہ الیکٹرونک پریس لیا اور اس سے میں کام کو انجام دیا تو وہ پریس بہت بار خراب ہو گیا جس سے مجھے بہت برا لگا اور اس پریس کو میں نے کئی بار دکھایا لیکن دکھا کے آتا تھا جیسے پریس کرتا تھا ویسے خراب ہو جاتا تھا اس سے میں اس کو چھوڑ دیا